दू घण्टा पहिले हम ऑर्डर देलहुँ पिज्जाके पिज्जा भोजनके समयमे थोड़े खाइल जाइ छै यौ जल्दसँ जल्द पिज्जा पहुँचबियौ ई तऽ समय देलहुँ नास्ता करैके लेल पिज्जा तऽ नास्ता करैके लेल होइ छै लेकिन दू घण्टाके बादो एखन तक ऑर्डर डेलिवर नहि भेल ऑर्डरमे कियाक देरी भेलै एखन तक ई एकरके भरपाइ करतै ऑर्डर हम नास्ताके लेल देने रहौं एखन भोजनके समय भऽ रहल छै एखन धरि अहाँके पिज्जा हमरा घरपर नहि पहुँचल हँ पिज्जा नास्ता करबै लेकिन भोजनके समय भऽ गेलै आब अहाँ कखन तक पहुचेबै एकरके भरपाइ करतै से बताउ पिज्जाके